हमर फेवरेट बाइक रोयल एनफील्ड छियै रोयल एनफील्डके आवाज सुनते ही लोग ओकर दीवाना भै जाइत छै हमर हसबैण्डोके फेवरेट बाइक बुल्लेटे छियै आओर एकर आवाजेसे लोग दूर दूर तक पहिचान लय छै कि ई बुल्लेट आबि रहल छै वएह वजहसँ ई जादातर लोगके फेवरेट होइ छै कि जैसँ लोगकेँ दूरेसँ पता चलि जाय कि ई इन्सान आबि गेलैए जेकर ई बुल्लेट छियै आओर बुल्लेटके चाह रखयवला हर इन्सानके इएह ख्वाहिस होइत छै कि चलि तऽ बुल्लेटेसँ चलि नहि तऽ पैदले ठीक आओर बुल्लेट पर चलैसँ बुल्लेट पर चलैसँ सभकें शान बढ़ैत छै एहन लोगके माननाइ छै किआकि बुल्लेट बहुत महँगा बाइक छियै आओर हम चाहैत छियै कि हम अपन हसबेन्डकऽ बुल्लेट बाइक गिफ्ट करी किआकि ओ हुनकर फेवरेट छियै आओर हमरो फेवरेट छियै एहिसँ हुनकर ख्वाहिसो पूरा भै जेतय आओर ओहिसँ ओहि पर ड्राइविंग करेनाइ आसान बात नहि छै किआकि ओ बहुत हेवी होइत छै आओर हेवीके वजहसँ एकरा हर इन्सान चलाइओ नहि पाबैत छै अहिमे फिउल पेट्रोलो जादा खर्च होइत छै आओर ओहि पर यात्रा करनाइ बहुत अच्छा लागै छै अगर ककरो पसन्दीदा कोनो भी चीज केकरो पास रहै छै तऽ ओहिसँ इन्सानके मन बहुत खुश रहै छै आओर मन खुश रहै छै तऽ कोनो भी नेगेटिव थाउट्स मनमे नहि आबैत छै